پا ناسک ضلع کے لوگ روزانہ مختلف چیلنجز اور مسائل کا سامنا کرتے ہیں جو ان کی زندگی اور فلاح و بہبود پر اثر ڈالتی ہے جیسے بارشوں کی کمی سیلاب زلزلے جیسے قدرتی مسائل ناسک ضلع کے لوگوں کی زندگی کو متأثر کرتی ہیں جوکہ محصولات مکانات اور زندگی کے مختلف پہلؤوں پر اثر ڈالتی ہیں پانی کی کمی ناسک ضلع میں کھیتوں کی فلاح و بہبود پر منفی اثر ڈالتی ہے اور ان کے محصولات کو متأثر کرتی ہے قربت ناسک ضلع کے لوگوں کی زندگی کو منفی طریقے سے متأثر کرتی ہے اور مختلف اقتصادی فرصتوں کو محدود کرتی ہے یہ چیلنجز عام مسائل ناسک ضلع کے لوگوں کی روز مرہ کی زندگی کام کرنے کے مواقع صحت اور تعلیم کو متأثر کرتے ہیں محلی حکومتیں اور سرکاری کارکنان غیر حکومتی تنظیمیں اور بین الاقوامی جماعتیں ان مسائل کو حل کرنے اور مواقع فراہم کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں